नमस्ते जी बोलिए हाँ वो पढ़ाई नहीं करता है होमवर्क कंप्लीट कर के नहीं लाता है उसका हम आपको कॉल कर ही रहे थे उसके इसका स्कोर डाउन हो जाएगा ऐसे तो आप घर पे थोड़ा ध्यान दिया करो इसे पढ़ाया करो होमवर्क कंप्लीट कराना है इसकी ये डायरी चेक किया करो आप इसमें कोई सिग्नेचर नहीं होता क्या आप डायरी चेक नहीं करते हो घर पे हाँ उसकी क्लास लगाएंगे हम बात भी करेंगे क्लास टीचरों से कि करें ड्रॉइंग के दूसरे मैम हैं अभी वो आएंगे हाँ जी करेंगे आप थोड़ा घर पे ध्यान दिया करो इससे वर्क वगैरह कंप्लीट करवाया करो बोलो हाँ लाएंगे बुलवाएंगे किसी को अभी क्लास भी लगाएंगे उसकी ड्रॉइंग की अभी शुरू होने वाली है और उसको बोला करो जब समझ में ना आए बोले यहाँ पे बोलता नहीं है पूछते हैं बोलते हैं समझ आ गया फिर हाँ यहाँ पे थोड़ा झिझकता ज़्यादा है उसे बोला करो खुल बोला करो यहाँ

तो रिपोर्ट भी कम आता है उसकी अटेंडेंस कम रहता शरारत भी बहुत करता है क्लास में टीचर की बात नहीं मानता है ये तो आपको ही देखना पड़ेगा क्योंकि वो अटेंडेंस भी कम है इसके आप इसको छुटी कम दिया करो वो रेग्युलर भेजो और इसकी डायरी चेक किया करो रोज उसकी डायरी इसकी में ना उसके जो टेस्ट वगैरह इस वीक से शुरू करेंगे आप डायरी में जो लिखा हुआ है कौन से सब्जेक्ट का कब है आप वगैरह करा के सब भेजना इसे रीडिंग करवाया करो आप रीडिंग करवाया करो जो आज दिया है काम वो करे

और इसका खेल का बोल रहे हो वो इसकी अभी है ना शुरू करेंगे अभी से दो तीन दिन में शुरू होने वाला है इसके जो टीचर हैं वो आने वाले हैं हाँ वो तो है हम करेंगे इसका भी कुछ इंतजाम करेंगे अभी तो आप इसे डायरी में लिखा होगा कब और अब है आप देख लेना ओके